टेक्नोलोजी से हमें बहुत से प्रकार की तरक्की हुई है जैसे इन्टरनेट का उपयोग कर सकते हैं जैसे हमारे पास इस्मार्ट फोन है तो उससे फोन कॉल कर सकते हैं मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं इन्टरनेट के उपयोग की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है प्रतिदिन इसकी नए नए दुरूपयोग दो चार हमारे सामने आते हैं इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाएं समाचार और अनुसंधान सामग्री प्राप्त कर सकते हैं इस पर बैंकिंग निवेश वगैरह सम्बन्धी कार्य वस्तुओं की खरीददारी कपड़े शोपिंग मोल में पेमेंट वगैरह बैंक का काम और अनेक ही प्रकार के ऐसे काम कर सकते हैं कंपनी और प्रोफेशनल व्यक्तियों की सेवाएं जैसे कुछ जानकारी लेनी है तो उससे अपन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और इन्टरनेट से हमें लोगों का डेटा ट्रान्सफर करने की सुविधा मिलती है ऐसे हमको ऑनलाइन अगर कुछ ओडर करना है तो कुछ कर सकते है कपड़े ऑनलाइन शोपिंग कर सकते हैं कहीं पेमेंट करना है कहीं जा रहे हैं बाहर तो उसकी टिकट वगैरह सारे कुछ घर बैठे ही कर सकते हैं इन्टरनेट के माध्यम से बहुत से काम ऐसे हैं जो अपना बाहर जाकर करते थे वो अब घर बैठे कर सकते हैं